जोंङो माबायो मा होनो संनाय खावनायनि माबायावहाय दा खामनायनावहाय जोंङो गासिनबो जोङो सानो हिनजावफोरनिल' नङा खिन्थु संनाय खावनायाखौ हौवाफोराबो संनो हायो हौवाफ्राबो संङो हिनजावफोरबो संङो खामानिया संनाय खावनाया हिनजावफोरनिल' नङा आरोखि हौवाफोराबो मालाबानि समावहाय संनांगोन फिसाफोर दंङ हिनजावाबो सबसमाय लोगो मोना हिनजावा बायह्रायाव थांगोन अबावबा थांगोन बेनिखायनो हौवाफ्राबो संनायखौहाय संनांगौ जायो फिसाफोरनो संना जाहोनांगौ आरो गाव गाबागावबो संनानै जानांगौ बिबायदि जायो आरो संनायनि माबायावहायबो हिनजावफोरनिल' नङा हौवाफोराबो हौवा हिनजाव फाराग गैया आरो संनाय खावनायावहाय हौवाबो संनो हायो हिनजावाबो संनो हायो खिन्थु संनाय नालाबो बेदरलाबाबो हौवाफ्राबो संनो हायो मैथा ओंख्रै एफोरखौबो सहसखा हौवाफ्राबो संनानैहाय जानो हायो फिसाफोर दंङ फिसाफोरनो गथ' गथायफोरनोहाय संना जाहोनांगोन बिबायदिनो बायदि सिना लोमजानाय मालाबा लोमजागोन साजागोन बेखौबो हौवाफ्राबो संनानांगोन हौवाफ्रानो नायनांगोन बेबायदि आरो आरोबाव गोबां